भारत में सभी को चाय बहुत पसंद है बहुत बहुत क्योंकि सुबह शाम चाय सबको भारत में सभी के घर घर देखिए चाय ही बनता है चाय कई प्रकार के बनता है देखो हम तो बनाते हैं पहले काली चाय बनाती हूँ पहले बता रही हूँ पहले पानी रखती हूँ फिर शक्कर डालती हूँ उसके बाद चायपत्ती डालती हूँ उसके बाद अदरक डालती हूँ मुरीच मरीच डालती हूँ उसके बाद मरीच डालने के बाद इलायची डालती हूँ काली मिर्च के उसके बाद थोड़ा नमक डालती हूँ चाय काली चाय हो गया और दूध वाला चाय है पहले पानी रखिए उसके बाद चायपत्ती डालिए चीनी डालिए अदरक डाल दीजिए उसके बाद जब चाय पक जाएगा खूब तब दूध डालिए दूध डालने के बाद खूब पकाइए खूब पकाइए पकाने के बाद सभी चाय के सब डालने के लिए सब अपना चाय दूध भी डाल दिए चीनी भी डाल दिए चाय में अदरक भी डाल दिए शक्कर भी डाल दिए सब डाल दिए खूब पका लीजिए उसके बाद चाय फिर लीजिए देखो कितना अच्छा चाय भारत में बनता है सभी को चाय पीते हैं और चाय एक एक चाय और बनता है सुगर का शुगर का चाय है देखो उसमें चीनी नहीं डालते हैं नमक पान पहले पानी उसके बाद नमक उसके बाद हल्का मरीच नमक डाल देते हैं उसके बाद खूब पका देते हैं खूब पका देते हैं चीनी का शिकायत नहीं रहता है